ہاں جی میں سعد بول رہا ہوں جی آپ کو گھر اگر رینٹ پہ چاہیے جی جی جی ہاں جی میرے پاس سکٹر پچاس میں کئی گھر ہیں جو رینٹ کے لیے ہی ہیں کئی کی لوکیشن بہت اچھی ہے میٹرو کے نزدیک ہے اور وہاں سے آپ کو سواری بھی بہت جلدی مل جائے گی اگر دوسری سواری سے بھی جاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈیٹیلس بھیجوں گا آپ ان میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو منتھلی دس ہزار ملے گا جس میں لائٹ آپ کو اس کا بل آپ کو بھرنا ہے اور پانی جو ہے چوبیس گھنٹہ آئے گا اس میں اور اس کے علاوہ صفائی کے لیے مطلب ایک ہے جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے لیکن اس میں پنکھے وغیرہ آپ کو خود لگانے پڑیں گے اس کے اندر صرف آپ کو ایک بیڈ ایک ٹیبل اور کرسی اور یہ ایک ہے لیکن اگر آپ اے سی وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کا بل آپ کو الگ سے دینا پڑے گا جو بھی آپ کا بل آئے آپ کے میٹر میں یہ سکینڈ فلور ہے یہ دو ٹوائلٹ ہیں ایک جنرل ہے ایک اٹیچڈ ہے بیڈ روم سے اور کچن پنکھے نہیں لگے ہوئے ہیں پنکھے آپ کو خود لگوانے ہیں اپنے نہیں یہ اس سے پہلے بھی اسی اسی رینٹ پہ اٹھا ہوا تھا تو میرے خیال سے وہ کم تو نہیں کریں گے لیکن ایک بار آپ خود بات کر کے دیکھ لیجیے گا ویسے آپ کس دن فری ہیں شام کو سنڈے میں صبح میں آ سکتے ہیں دس کے آس پاس اوکے اوکے میں آپ کو بھیج دوں گا اور سنڈے میں آئیے گا میں آپ کو دکھا دوں گا چل کے ٹھیک ٹھیک